मोसानायखौ जोङो बिदिनो मोजां मोनखायो आंथ' मोसानाय बिदिनो दामनाय देनाय जेनेबा मोसानायखौ जों बैसागु फोरबोआव बांसिन मोसानाय जायो जेनेबा जोंनि देहाफ्राबो जेनेबा दुखु दाहाफ्राबो स्रां थाङो जेनेबा खुसि जायो जेनेबा बैसागु बिदिनो बैसागु फोरबोआव बांसिन मोसानाय जायो जेनेबा इन्तारेस्त लायो बैसागु फोरबोआव बैसागु बांसिन मोसानाय जायो जेनेबा जोंनि दुखु दाहाफोरखौ स्रां हगारनाय जायो बिदिनो दाना युतुबफ्रावबो गोबां नुनो मोनसै जेनेबा बिराद मोसानाय जेनेबा टाइम पास जेनेबा दुखु दाहाफोरखौ माबानाय हगारनाय बेफोरखौ गोबां नुनो मोनो जेनेबा जोंबो मोसा इन्तारेस्त मोनो जेनेबा मोसानाय दामनाय देनाय थायोबा गोसोफ्राबो सान्थि मोनो दुखु दाहाफोर खारो जेनेबा बिदिनो मोसानो बांसिन मोजां मोनो आरो आङो इन्तारेस्त मोनो